औ बहा दं ओमफ्राय नोंस्रा फिसालाखौ बहा हगारो सोलायनो सान्दोंमोन हाय मा मा स्कुल दं थाय औ अगजिलियामाव सान्दोंहाय बबेया साबसिन जागोन थाय माबायाव ब्रह्म बाबायाव बांसिन थाङोहोनदांना बेखौनो बहा हगारनो जादों हाब्लानो सोलायनो नागिरगासिनो गोजानबो ना जोंनिफ्राय गोजानबो जायो एसे

दा हनै दोनलांनो दोनलांनांसिगोन गथआ' हा माबायोबा

औ माबानोसै दे दे होमबा उनाव खबर लाफिननायनोसै